बच्चों को खेलने से मन में शांति रहता है शांति मिलता है बच्चा क्रिकेट खेलते हैं खुशी खुशहाल रहते हैं क्रिकेट खेलने से बच्चा खुशी से शांति खेलते हैं रहते हैं हम लोग अपना खेल नहीं खेल के सुबह पहा दस राउंड घूरते हैं घूर के अपना मन को शांति कर लेते हैं आँख का रोशनी जो उसका कमज़ोर है वो दूरी पर चलता है उसका देह में शांति मिलता है खुशी खुशहाल रहता है आदमी गुस्से में भी रहता है अगर कहीं घूर लेता है कहीं खेलने जाता है उसका मन शांति हो जाता है खुशी खुशी मिलता है गुस्सा भी शांति मिल जाता है इसीलिए खेल खेलना चाहिए बच्चे को भी खेलना चाहिए सयाने आदमी नहीं खेल पाते हैं तो वो अपना इधर उधर टहल के हवा खाए टहले उसका मन शांति हो जाएगा सुबह पहर उठे और खाली पैरे टहले टहल के दस राउंड मारे दस राउंड मारने पर आदमी का देह में शांति मिल जाता है खुशहाल रहता है कुछ भी करने से खेलने से टहलने से ई सब चीज़ से आदमी को शांति मिलता है बच्चों को क्रिकेट खेलने से तन्दुरुस्त होता है स्वच्छ शरीर रहता है हम लोग अपना टहल बुल के सबेर पहर की हवा खाने से शांति से दर देह शांत रहता है हाँ बच्चे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं क्रिकेट खेले फुटबॉल खेलें ई सब खेलते खेलने से बच्चा लोग बहुत पसन्द करते हैं पसंद रहते हैं खुशी रहते हैं उससे भी में रहते हैं खेले जाते हैं सारी बातें भुला जाते हैं खुशी से रहते हैं और खुशी से खेलते हैं हम लोग अपना सबेर पहर उठते हैं हवा खा लेते हैं दस राउंड मार लेते हैं देह में शांति मिल जाता है खुशी मिल जाता है मन में शांति आ जाता है ई सब चीज़ को करने से तंदुरुस्त रहता है आदमी मन भी शांत हो जाता है सबेर पहर हवा लगने से मन में शांति मिलता है बच्चे लोग क्रिकेट खेल के आते हैं क्रिकेट खेलने जाते हैं खुशी खुशहाल रहते हैं खुशी से खेलते हैं खुशी से रहते हैं हंसी मज़ाक करते हैं अच्छा रहता है